हैल्लो

में गैह्ने बनाने हे तुंदे कोल नमें नमें डिजाइन आह्ले गैह्ने हैन में में गले दे मंगलसूत्तर बनाना कन्नै कन्नें ताई ंबनाना हां दिक्खे असैं लेकिन ओह् इन्ने खास शैल नि ऐ हे ते हुन कोई नमें डिजाइन आए दे न हां सुन्नाना है केह् तोला अच्छा अच्छा हां शैल शैल डिजाइन दस्सेओ फ्ही कल औना ठीक ठीक खरी